جی ہاں ہم کو نل کا پانی ملتا ہے اور کافی صاف پانی ملتا ہے ہم ایک ایسے ہم ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر چالیس سے پچاس فٹ نیچے پائپ ڈالنے سے ہی ایک اچھا صاف پانی مل جاتا ہے اور کافی مقدار میں پانی ملتا ہے وہ الگ بات ہے کہ بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے جس سے تھوڑی دقت ہوتی ہے لیکن ہندوستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نل کے پانی بہت ہی خراب ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دلی کی بات کریں تو ہم وہاں کے ہم نل کے پانی نہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گندگی سے گندگیوں سے بھرا ہوتا ہے اور وہ اس کا کلر اور رنگ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے جس سے ہم ہمارے جسم سے لے کر بال تک ہر ایک چیز کے نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کا کلر تک پیلے پن اور مٹیالے کی طرح ہو جاتا ہے لیکن ہمارا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایک اچھا پانی صاف ستھرا پانی آسانی سے چالیس پچاس فیٹ پائپ نیچے ڈال دینے سے ایک اچھا پانی کافی مقدار میں حاصل ہو جاتا ہے